हा जीअं त मूं वटि बि झूने ज़माने जा सिका मौज़ूद आहिनि मां उहो चाहींदुमि त उहो हिकु क़िस्म जी प्रदर्शनी रखी वञी सघे थी जंहिं में अलॻि अलॻि देशनि जा हिन सॼे हिंदुस्तान जा झूना झूना सिका रखी करे ऐं दुनिया खे ॾेखारे सघिजे थो